آج صبح مجھے پتا چلا کہ میرے پڑوسی کے پاس ایکسٹرا گیس سلینڈر ہے جو وہ میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے یہس سے ان کر مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ دن پہلے گیس ایجنسی میں ایک نیا گیس سیلینڈر بک کروایا تھا اب جبکہ مجھے سلینڈر کی ضرورت نہیں رہی تو میں نے فوراً گیس ایجنسی کو کال کرنے کا فیصلہ کیا میں نے ان کا کسٹمر کیئر نمبر ڈائل کیا اور جب انہوں نے کال اٹھائی تو میں نے اپنا نام اور بکنگ ریفرینس دے کر انہیں دیا میں نے انہیں بتایا کہ اب مجھے سیلینڈر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پڑوسی نے مجھے ایک اسپیئر سیلینڈر دے دیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری بکنگ کو ترنت کینسل کیا جائے ان کے ریپریزینٹیو نے سسٹم میں چیک کر کے مجھے بتایا کہ میری بکنگ مل گئی ہے اور وہ اسے کینسل کرنے کا پروسیس شروع کر رہے ہیں انہوں نے کنفرم بھی کیا کہ کینسلیشن ہو چکی ہے اور مجھے ایس ایم ایس کے ذریعے کنفرمیشن بھی مل جائے گی اگر آپ نے پیمنٹ پہلے کیا تھا تو مجھے دو تین دن میں اس کے ریفنڈ بھی مل جائے گا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تسلی مانگی کہ کینسلیشن سچ میں ہو چکی ہے انہوں نے دوبارہ کنفرم کیا کہ ہاں بکنگ کینسل ہو گئی ہے مجھے اچھا لگا کہ کام آسانی سے ہو گیا آج کے وقت میں ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کافی ہیلپفل ثابت ہوتی ہیں اور اگر کسی اور کو مدد مل جائے تو ہمارا اپنا کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے